ہیلو سر کیا میری بات اگروال سویٹ والے سے ہو رہی ہے سر میرے گھر پہ شادی کا پروگرام تھا تو مجھے کچھ مٹھائی کی ضرورت تھی تو آپ کے یہاں مل جائے گا سر سر مجھے برفی مٹھائی چاہیے تھا سر تو آپ کے یہاں مل جائے گا سر سر اس کا قیمت بھی بتا دیجیے کس قیمت پہ دے رہے ہیں سر آپ ایک ہزار روپے کلو سر تو کیا آپ کے یہاں آفر نہیں ہے سر ہاں آفر ہی ہے ایک ہزار روپے کلو تو سر کیا آپ آفر پر ہی ایک ہزار روپے کلو دے رہے ہیں ہاں اتنے سر کیا نو سو روپیے دے سکتے ہیں سر نو سو روپے کلو ہاں ٹھیک ہے سر سر تو مجھے ایک کونٹل مٹھائی چاہیے تھا اور یہ ایک مہینے بعد چاہیے سر ایک مہینے بعد میرے گھر پہ شادی ہے تو ایک مہینے بعد ضرورت پڑے گی تو اس وقت چاہیے سر سر آپ کے یہاں کون کون سی مٹھائی ہے میرے یہاں تو بہت ساری مٹھائی ہے سر تو سر مجھے برفی اور بیسن کے لڈّو بھی چاہیے تھا سر اگر آفر اچّھا دیں گے تو ہم یہ سب بھی چیزیں خرید لیں گے سر سر تو آپ کے دوکان پر آ کر کے بات کروں گا مجھے کب چاہیے اور کچھ ایڈوانس بھی آپ کو میں دے دوں گا سر ٹھیک ہے سر اوکے